आज के आधुनिक युग के टेक्नोलॉजी की बाद किया जाए तो बहुत ही टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा दो देश है विकास कर रहा है ऐसे हम पहले पहले हम कपड़े धोने के लिए अपने हाथ का प्रयोग करते थे लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे चली गई है और वॉशिंग मशीन आ गया जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते ही वो धूल जाता है और एकदम पानी उसका निखर जाता है तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के बात किया जाए तो आजकल मोबाइल से हर चीज़ें चाहे कहीं बात करना हो चाहे कुछ सीखना हो चाहे किसी क्वेश्चन का एंसर तो ये मोबाइल के द्वारा ये सब साथ चीज़ें बहुत ही आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है टेक्नोलॉजी के मामले में हर देश बहुत ही ज़्यादा विकास कर रहा और हर नई नई टेक्नोलॉजी आते जा रही है अब हर सुविधाएँ है जो है हर चीज की मशीन तैयार हो गई है जो मशीन मिनटों में काम कंप्लीट कर देती है